आनी घरा दखयलें म्हज्या आवय बापायक दाखलें तेंच्यानी म्हाका बरें बरें कितें कितें सांगलें बट प्राय्स आयकून म्हाका तेंच्या कडसून वायटूय आयकचें पडलें सो तें हांवें इतलें मनाक लावून घेवंक ना हांव कॅमेरा घेतलो हांवें सोमतोच आमचे थंय फाटल्यान भाट हा थंय गेलो आनी फोटो काडपाक लागलो कित्याक म्हाका पळोवपाक जाय आसले फोटो कशें येतात विडियो कशें येतात ते सगळें पयलें आनी पळयता जाल्यार जितले हांवें एक्सपेक्ट केल्ले तितले बरें फोटो कॉलिटी ना आनी विडियो इतले बरें एय नासले सो मातशें तेन्ना दूख जालें म्हाका की बाबा इतले पयशे मोडले हांवें तेचेर मात जें म्हाका जाय तहें हें सगळें गावोंकना म्हाका सो अशें जालें की म्हजे सगळे पयशे उदकान बुडले आनी हांव तशें तरी सोड म्हटलें आनी हांव तहेत फॉटो काडूंक लागलो बाकीचे आनी ते कॅमेरांगडा अहें सांगलेलें म्हाका तेनी की तो उदकान सुद्दां तेका कितें आले जाल्यार तेका कांय जावचेंना बट तेन्नाच पावस पडलो आनी दुसरे दिसा पळयता आल्या कॅमेरात चलना आनी जालें इतलेंच